हाँ बनाबै आह नमस्कार अहाँ सभके ई जवाबके लेल समान्यत अहाँ दुपहरमे खाना बनाबै छी तकर आन्सर ई छियै या फिर उत्तर अछि कि हाँ भोजन तऽ बनबै पड़त विद्यार्थी लाइफमे छी पढ़ै छी तऽ बनबैक चाही ने तऽ खाना खायब कि नहि तऽ बनायब नहि तऽ खायब कि तऽ बनाबै छी सुबहमे उठै छी मुँह हाथ धोबै छी खाना वाना वगैरह करै छी खाइ छी सभचीज करै छी खाना वगैरह वगैरह करना जरूर जरूरी छै तऽ खायब नहि तऽ एकर उत्तर अछि हाँ बनाबै छी अपने खुदसँ बनाबै छी खुदसँ ही खाइ छी बनाबै छी कुछ स्ट्रगल अछि जिन्दगीमे कुछ एम अछि जकरा पूरा करबाक कोशिश करै छी तऽ खाना वगैरह वगैरह बनबै छी खाइ भी छी आर की कहब कुछ आओरो कऽ सकै छी तऽ बाजू करऽ हाँ खाइ लै सभचीज करै छी आओर घरमे रहैके बाद तऽ मम्मी बनै दै छै मम्मीके हाथसँ खाइ छी सभचीज करै छी अपन ई लाइफमे रहै बात खाइ छियै हाँ घरमे तऽ फैमिली ईसू वगैरह वगैरह रहै छै पढ़बाक रहै छै तऽ ठीक छै खाइ छी वगैरह आओर सभचीज करै छी अहिके साथ अपन वाणीके विराम दऽ रहल छियै धन्यबाद प्रणाम जय श्री राम थेन्कयू अहाँ सभ मैथिली बाजू ठीक हय